नमस्ते आइए बैठिए आइए बैठिए और कैसी हैं काम धंधा सही से नहीं कर रहीं हैं आप झाड़ू पोछा हाँ कह रहें झाड़ू पोछा सही से कर नहीं रहीं हैं फ़िनाइल विनाइल डालके जैसे पोछा वोछा नहीं लगा रहीं हैं क्यूँ नहीं लगा रहीं हैं फ़िनाइल ख़त्म हो गया था तो बताना चाहिए था ना हमको

बच्चों को भी अच्छे से नहीं संभालती हैं आप बच्चों को नहीं संभालती हैं अच्छे से बच्चे हर दम रोते रहते हैं उकरते रहते हैं

खाना भी सही से नहीं बनाती हैं ला अच्छे से बनाया करिए ध्यान दिया करिए खाने पीने में

साफ़ सफ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए और बच्चों पे भी ध्यान दीजिए खाना पीना भी अच्छे से बनाया करिए थोड़ा मन लागाके बनाया करिए सब्ज़ी वगैरह अच्छे से मतलब भून भान के उसको सही से रोटी बनाती हो वो भी कच्ची रह जाती है कच्ची रोटी कोई खाता है क्या चलो बच्चियों का कपड़ा भी जैसे अच्छे से धुला करिए उसपे डिटेल डाल डालके ला देंगे ना हम जो ना रहा करिए बोला करिए ना हम सब लाएँगे ना मेरे बच्चे को अच्छे से नहला धुला दिया करिए हम नहीं रहते हैं ध्यान दीजिएगा आज से दोबारा नहीं कहेंगे ध्यान दीजिएगा आज से हाँ दोबारा नहीं कहेंगे कल आके अच्छे से झाड़ू पोछा करिएगा और फिर खाना वगैरह सब अच्छे से बनाके रखिएगा ठीक है और बच्चों को अच्छे से नहला सब सही से ठीक है तो बस